السلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہ آپ توانائی کی بچت کے لیے کچھ عملی طریقے سیکھ سکتے ہیں تاکہ بجلی کا استعمال کم ہو اور بل بھی کم آئے آپ یہ طریقے کمیونٹی میں ہونے والے توانائی کے تحفظ سے متعلق سمینار میں شرکت کریں وہاں ایک اسپیکر آپ کو توانائی بچانے اور بجلی کے بل کم کرنے کے آسان طریقے بتائے گا جی ہاں آپ کو ایسا مشورہ دیے جائیں گے جن سے آپ اپنی زندگی میں آسان تبدیلیاں لا کر بجلی کا استعمال کم کر سکتے ہیں